किताबें तो बहुत सारी होती हैं लेकिन बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं ऐसी पुराने जमाने की किताबें थीं तो जो मैंने पढ़ी और मेरे आँखों में आँसू आ गए थे वो किताब थी एक गरीब स्थिति जो बहुत सारा वो छोटा सा घर था और भी बारिश का आना क्योंकि पहले बहुत ज्यादा बारिश होती थी जो उस किताब में जब मैंने पढ़ा था और जो बुजुर्ग थे तो इतनी तेज बारिश हुई कि उनके जो खेत थे वो पूरा भर गया था पानी से और उनके जो बच्चे थे ना इतने पानी इतना ज्यादा पानी पहले आता था अभी तो बहुत कम पानी होता है और और पानी के कारण उनका जो घर था वो टूट गया था और जो भी सामग्री थी घर में जैसे आटा वगैरह सारा भे के चला गया था और वो गरीब इंसान के पास कुछ काम करने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि वो गरीब था और उसके छोटे छोटे बच्चे थे और बच्चे की माँ गुजर गई थी तो एक कैसे क्या काम करे और कैसे बच्चों का ध्यान रखे और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि बच्चों के लिए स्कूल नहीं होते थे सही सही तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे तो वो गरीब स्थिति से निकल वापिस गरीब ही रहते थे तो मैंने जो समस्या देखी है तो वो सबसे बड़ी समस्या उस किताब में जो लिखी हुई थी पहले इतना एजुकेशन आगे नहीं था बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई जागरूक नहीं थे और देखा जाए तो हर बच्चा गरीब था ओर पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी कि बारिश में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और नदी भी इतनी ज्यादा बहती थी कि क्या लोग तक बह जाते थे और कोई व्यवस्था नहीं थी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी ना पर नदी पर बांध बनाए गए थे और ऐसे ही इंसान जी रहे थे बस उनकी जिंदगी और अच्छी बात ये भी थी कि वो खाने पीने में अच्छा था कि एक संतुलन खाना उनको मिल रहा था जो आज के जमाने नहीं था लेकिन पहले के लोग खुद बना कर खुद मेहनत दिन रात मेहनत धूप हो या छाँव हो या कांटे चुभ रहे हो कुछ भी हो लेकिन लोग लगातार मेहनत करते थे और उनके लिए कुछ भी सरकार की तरफ से कोई भी सुविधाएँ नहीं मिल रही थी उनको